मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है जो कि मुझे बॉल मेरे तो बचपन से फेवरेट है मुझे इस क्यों पसंद है क्योंकि मुझे किक मारना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे फुटबॉल से रिलेटेड बॉल में बचपन से खेलती आ रही हूँ फुटबॉल तो मुझे आज आज तक मुझे फुटबॉल इतना अच्छा लगता है खेलना मेरे हर और हाँ फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हर एक चीज अंग हर एक चीज एक्टिवेटी रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत बहुत बहुत ज़्यादा जो कि मुझे फुटबॉल खेलना और मैं बचपन से फुटबॉल खेलती आ रही हूँ इसलिए मुझे बहुत पसंद है फुटबॉल